सड़ी जंदी ऐ ते पानी दी बड़ी खज्जली होंदी ऐ फिर सानूं घट्ट तो घट्ट अद्धा किलो मीटर पैदल जाना पौंदा पानी लैने खुआ पर

फिर इन्नी मुश्कल होंदी कि सानूं न्होने तक्कर पानी निं मिलदा नां फिर सानूं कपड़े धोने दी बी बड़ी मुश्कल होंदी ऐ फिर सानूं बड़ी गै बड़ी जैदा अवाचारी होंदी ऐ

दिंदे न पानी होर उ'नें गी बी अच्छा लगदा साढ़ा पानी इ'यां ते ठीक लगदा ऐ मगर जिसले गर्मी दी ब्हार आंदी ऐ फिर एह् पानी दी जिसले मोटर सड़ी जंदी ऐ गर्मी कन्नै ते पानी पीने घट्ट होई जंदा जमीन बिच्च फिर पानी सानूं घट्ट मिलदा फिर सारें ग्राएं गी बड़ी मुश्कल होई जंदी ऐ

पानी ते टयूबैल्ल दा टयूबैल्ल इत्थै सलमेनी बी है पर ओह्दा पानी अच्छा निं ऐ ओह् खारा पानी ऐ ओह् अस जूज़ ऐनी करने

जिल्लै पानी बड़ा गंदा होंदा ऐ जि'नें लोकैं टैंकियां बनवाई दियां न ओह्दे बिच्च पानी कट्ठा होंदा जिल्लै पानी सप्लाई डेहजजतब़ दा पानी बी आंदा ओह्बी केईं बारी पाइपां लीक होई दियां होंदियां न ते ओह्दे बिच्च पानी गंदा आंदा ऐ ते कुछ लोग जेह्ड़े न ओह् उवालियै पानी पींदे न कुछ लोकें घर मशीनां लाई दियां फिल्टर ते बड्डे लोक जेह्ड़े अमीर लोक होंदे उ'नें ते लाई दियां होंदियां न मगर जेह्ड़े गरीब लोग होंदे उ'नें नेईं ओह् लाई सकदे बड़ी मैंह्गी आंदी ऐ मशीन फिर अस लोक कुछ लोक जेह्ड़े नेईं लोआई सकदे उ'नें

जेह्ड़े घर घर बिच्च नलके लग्गे दे न ओह्दे कन्ने असें साढ़े लोकें दी जेह्ड़ी बोलदे लाइफ ओह् बड़ी अच्छी बनी गेदी ऐ मतलब पैह्लें लोक बी ऐ हे पिच्छले जेह्ड़े साढ़े दादी दादा सनांदे न कि अस लोक बड़ी बड़ी दूर चार चार पंज पंज किलो मीटर जंदे हे पानी लैन उस पानी दी बड़ी बरकत होंदी ही ओह् पानी इक बंदे न जाना दो गै सिरे पर जां जित्थै बी बाल्टी बगैरा कुछ बी फड़ियै आंह्नदे हे अस लोक अजकल्ल इन्ना इन्ना पानी बेस्ट करने आं कपड़े धोने आं न्हाने आं इन्ना इन्ना पानी खज्जल करने आं मगर अस लोग सरफा नेईं करने आं पानी दा पानी दा सरफा करो बोलदे न जल बचाओ जीवन बचाओ अगर अस पानी नेईं बचागे ते अग्गें कुद्धरे गी जाह्गे मगर अस नेईं बचाने ऐं पैह्लें लोग बड़े पानी दा सरफा करदे हे जेह्ड़े दूर दूर बड़ी बड़ी बड़ी दूर तक्कर जंदे हे खुहें दे पानी आंह्नदे हे ओह् पानी बी बड़े अच्छे होंदे हे होर पानी सवेरे आंह्न्ने जाना लेआन ते शामीं उ'नें घर पुज्जना ओहे पानी बड़ा अच्छा होंदा हा खैर ओह् ते टैम निकलियां मगर जेह्ड़ा हून टैम चला दा ना पानी दी बड़ी जरूरत ऐ अग्गें बी पानी दी बड़ी जरूरत आनी अस सोचा ने ऐं कि पानी गी थोह्ड़ा संभालना चाहिदा अस नेईं संभालने न अस रोज दी टैंकी टैंकी पानी खज्जल करी ओड़ने आं